जोंनि भारत हादरा गुबुन हादरनि रुजुनायाव दासो जाखांफुनाय मोनसे हादर गुबुन हादरजों रुजुनायाव मोनसे गोरिब हादर आरो जोंनि भारत हादरा गोबां कलखारखानाफोर गैया आरो सरकारनि बिथिंनिफ्रायबो गोबां साख्रि होनो हानाय राहाया गैया बेफोरनि थाखायनो जोंनि भारत हादरनि सुबुंफोरा गोबां गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानैबो ओरैनो गोग्लैसोनानै दं आरो जोंनि जायगानि बर' लाइमोनफोरनि जेखिनि थासारि बियो गुबुन जायगानि एबा गुबुन हारिफोरनि रुजुनायाव गोग्लैसिन गोग्लैसिन सिनबावनाय आरो जोंनि ओनसोलनि खाथि खाला माखासे एगजाम चेनटार एबा एगजाम मिरु गैैयैनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि माखासे फरायसा बिथांमोनहा साख्रि नागिरनायाव गोबां मोगा मोगि जानांदों मानोना गोजान जायगायाव एगजाम मिरु थानायलाय थांलाय फैलायनि थाखाय खस्थ' बेनिखायनो गासिबो एगजाम बा एगजामनि थाखाय इन्ट्रेन्स एगजामखौ लिरफुंजोबनो हाया बेनिखायनो एगजाम हैनो हायैनि थाखाय साख्रिजों मोगा मोगि जानाङो